जी हाँ मैं पाँच नंबर बोल सकता हूँ ऐसे एक हज़ार पाँच सौ बावन एक हज़ार पाँच सौ छब्बीस दो हज़ार दो सौ तिरसठ चार हज़ार पाँच सौ इकसठ और आखरी सात हज़ार एक सौ एक